हमरा आरकेँ मतलब कि भारतमे भारत देशमे इतना कलाकार छियै कि मतलब बहुत अनेक अनेक प्रकारके लोक कलाकार छै अनेक अनेक बात लोक बोल मतलब बनाबै छै सभ हम लोग सभ सभ कलाकार छै कोइ गुलदस्ता बनबै छै कोइ फूल बनबै छै कोइ कोनो काम करै छै सभ अपन अपन बिजनेस भारत देशके मतलब छै कोनो सुविधा देना चाही सरकारकेँ राहत देना चाही यूट्यूबपर कि ऑनलाइनपर दै छै आजकल देखै छियै ओना देना चाही हमरो अरकेँ राहत देना चाही सरकारकेँ मतलब कपड़ा लत्ता सियै छै बाल बच्चा घर परिवार चलाबै छै एहिसँ मतलब अच्छा अच्छा गुलदस्ता बनबै छै टेबुल क्लस बनबै छै ओ की कहै छै कपड़ा लत्ता बनबै छै मूर्तिके भी कलाकार छै बहुत मतलब हमरा भारत देशमे मतलब कि देशमे बहुत मतलब तरक्की कलाकार छै ई सभ किसिमके मतलब कलाकार छै कनिआँ पुतला बनाबयवला कनिआँ पुतला बनाबै छै मतलब बिजनेस मतलब एक टा कए रहल छै गरीब रूपके जेना मतलब चलाबै छै बाल बच्चा घर परिवारकेँ गुलदस्ता बढ़िआँ बढ़िआँ बनाबै छै मतलब कि अच्छा अच्छा मतलब बनबै छै सभ मतलब भारतमे मतलब कि जितना कलाकार लोग छै सभकेँ सभ किसिम मतलब कि अपन कला छै हाथमे सभ अपन अपन बनबै छै कोइ घड़ा बनबै छै कोइ मतलब कि गुलदस्ता बनबै छै कोइ कपड़ा सियै छै इएह सभ छै मतलब बहुत कलाकार सभ सभ किसिमके कलाकार छै सभ काम अपन अपन करै छै करना छै हमरा लोककेँ इएह कला छै हाथमे एखनि बिजनेस छाँछीके समय छै मतलब चौरचनके व्रत होयतै जे ओ मतलब कलाके हाथके हमरा आरके छाँछी अभी बनाबै छी दिपावलीमे दीया बनयबै दिपावलीमे दीया बनतै छाँछीमे फेर अथी भादो मासमे अभी छाँछी बनि रहल छै मतलब चाक चलाबयवला कला छै हमरा आरके हाथमे सभ कला छै मतलब गलास भी गढ़ै छियै गिलास भी गढ़ै छियै अच्छा अच्छा मतलब कि सभ सेल होइ छै बाजार दोकान दौरीमे मतलब सभ चीजके अच्छा छै सरकारकेँ राहत देना चाही मतलब भारत देशमे सभके सभ किसिमके हेवए कोनो कोइ चौकी बनाबै छै पलङ्ग बनबयवला छै अलना बनबयवला छै सभ मतलब सभके सभ कला छै अपन अपन जइसे सभके सभ कला छै खेती गृहस्थी करै छै सभ किसिमके कलाकार छै सभ कला बनि रहल छै सभ सभचीज भए रहल छै सभ अपन अपन सभ अपन अपन बिजनेस करै छै माल जाल जकरा जे मतलब छै सभ अपन अपन कलासभ ई भारत देशमे सभ अपन अपन बिजनेस रोजगार सभ अपन अपन करै छै लेकिन ऊपर होना चाही राहत देना चाही सरकारकेँ कि मतलब ऊपर कइसे मतलब बढ़ना चाही यूट्यूबपर आजकल ऑनलाइन करै छै ओसभ पर किछु किछु हमरा आरकेँ ऊपर बनबै बढ़यके किछु सञ्जोग छै ऊपर होना चाही ऊपर होयके राहत हमरा आरकेँ किछु सरकारकेँ देना चाहिए किछु राहत देतै ऊपर सरकारकेँ देना चाही हमरा आरके ऊपर होयके लिए बहुत कला हाथमे छै अइसे बात नहि छै कला नहि छै अच्छा अच्छा कला छै बढ़िआँ बढ़िआँ कला छै हमरा आरके हाथमे बहुत अच्छा अच्छा कला बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ कला छै हमरा आरके हाथमे आ कलाके मतलब कोनो अथी नहि छै बहुत कला अच्छा अच्छा कला छै बढ़िआँ बढ़िआँ कला छै हमरा आरके हाथमे